इण्डक्शन जो लाए थे आपके यहाँ से वह बहुत ठीक नहीं था वह खाना बनाते पता नहीं कैसा इण्डक्शन दिए हैं कि इसपर रखे दाल बनाने के लिए कुकर और इण्डक्शन ही टूट गया है कैसा इण्डक्शन दिए हैं आप कैसा दिए हैं एकदम बिगड़ा सड़ा इण्डक्शन बताइए अच्छी क्वालिटी का देना चाहिए और ऊपर से नुक़सान ही है इससे पहली बात बिल बहुत गिराता है हाँ मीटर पर बिल भरना पड़ता है और खाना भी नहीं ठीक बनता है इसपर बेमतलब का खर्च ही बढ़ा रहा है इण्डक्शन और उसपर अच्छा से भोजन भी नहीं बनता है और फ़ालतू का पैसा केवल लग रहा है इसमें पैसा लगा दिए हैं नुक़सान भी हो गया हमारा और खाना भी नहीं बनता है फ़ालतू में बिल पैसा देना होता है हर महीना और रखते हैं कुकर तो काम भी नहीं करता है इण्डक्शन बेकार है इण्डक्शन का कोई वह काम की चीज़ नहीं है इसको लेना बेकार है आप दिए हैं वह बहुत बेकार इण्डक्शन दिए हैं ऐसा नहीं देना चाहिए हाँ ठीक है